आइ तक हम लगभग हजारो के संख्या मे फोटो खीचने छियै जाहि मे बेसी पर्यावरणे के ऊपर छै किएकि पर्यावरणसँ हमरा बहुत बेसीये प्यार छै आर पर्यावरणके फोटो घिचब हमर एक तरह से हॉबीयो भेलै आर एक तरहसँ बहुत नीको लागै छै आर फोटो घिचै लेल हम फोनो के इस्तेमाल करै छियै आर डी एस एल आर नामक कैमेरोके इस्तेमाल करै छियै जाहिसँ फोटोके क्वालिटी बढायल जाइ छै आर हम जे छै बेसी कला पशु पक्षी भेल पर्यावरण भेल ओकरे सबके फोटो घिचै छियै नहि तऽ कोनो नीक जगह भेट गेल जेना घरे मे कोनो फंक्शन भेल से ओतऽ रंगोली सब बनायल जाइ छै ओकर सबके फोटो घीच लै छी आर जेना किछु लोकसब भेल जे मतलब कहै छियै कहै छै कि हमर फोटो घीच दियौ ओकर सबके फोटो घिचै छी आर बहुत तरहके